میری لی گئی پسندیدہ تصاویر میں سے ایک تصویر وہ ہے جو میں ایک سردیوں کی صبح اپنے گاؤں کے قریب واقع کھیتوں میں لی تھی تصویر میں سورج کی پہلی کرنیں دھند سے لپٹے سر سبز کھیتوں پر پڑ رہی تھیں اور ایک کسان اپنے کندھے پر حل رکھے دھیرے دھیرے چلتا ہوا نظر آ رہا تھا اس تصویر میں فطرت محنت فطرت محنت اور سکون تینوں کا حسین اتزاج تھا یہ تصویر میرے لیے خاص اس لیے ہے کیونکہ میں نے اسے کسی خاص تیاری یا پیشہ ورانہ کیمرے کے بغیر اپنے موبائل فون سے لی تھی میں اس دن صبح جلدی اٹھا تھا تاکہ سورج نکلتے ہی کچھ فطری مناظر قید کر سکوں جیسے ہی میں کھیتوں کی طرف گیا وہ لمحہ میرے سامنے آیا کسان کی چال دھند کا پھیلاؤ اور سورج کی نرم روشنی میرے فوراً تصویر لی اور وہ منظر ہمیشہ کے لیے میرے کیمرے میں محفوظ ہو گیا اس تصویر کی خاص بات یہ ہے کہ صرف ایک منظر نہیں بلکہ ایک کہانی بیان کرتی ہے ایک کہانی ایک کام دیہاتی کسان کی جو دن کی پہلی روشنی کے ساتھ اپنے کام پر نکلتا ہے یہ تصویر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی کی خوبصورتی چھوٹے اور سادہ لمحوں میں چھپی ہوتی ہے بس ہمیں انہیں محسوس کرنے کی آنکھ چاہیے